प्रत्येक व्यक्ति का जुड़ाव जानवरों के साथ होता ही है जानवर भी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग हैं व इनकी देखभाल मनुष्य की नैतिक ज़िम्मेदारी है मनुष्य को अपने आस पास उपस्थित जानवरों का ध्यान रखना चाहिए व इनकी देखभाल करनी चाहिए जानवर हमारी भाषा नहीं बोल पाते इसलिए हमें उनके प्रति अधिक संवेदना दिखाने की आवश्यकता होती है अक्सर हमारे पास कई जानवर घूमते रहते हैं तथा कई बार वे किसी कष्ट में या दुख तकलीफ़ में होते हैं तो हमें अपनी संवेदना से उनके दुखों को देखते हुए उनका उपचार व उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए अक्सर कई बार जानवर किसी कारण से घायल हो जाते तथा उनके शरीर से ख़ून आता है उनके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा कट फट जाते हैं लेकिन वे अपनी दुख तकलफ़ किसी से नहीं कह सकते इसलिए अगर हमें कभी भी ऐसे जानवर दिखें तो हमें ही उनका प्राथमिक उपचार करना चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए गर्मी के समय में अगर आपके आस पास जानवर हैं तो उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें ताकि वे गर्मी में उनको स्वच्छ और शुद्ध पानी मिल सके ताकि प्यास के कारण किसी भी बेज़ुबान जानवर की मृत्यु ना हो अगर आपके आस पास निरर्थक रूप से कूड़ा पड़ा रहता है तो इसकी सफाई करें या उसे जला दें ताकि उस कूड़े को खाकर किसी भी जानवर की मृत्यु ना हो साथ ही साथ अगर आप उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकें तो वह भी और अच्छा होगा ताकि वे आसानी से उस चारे को खाकर अपना जीवन का भरण पोषण कर सकें और जानवरों की हमें हमेशा देखभाल करनी चाहिए ताकि कोई भी जानवर किसी भी तरीके से आहत ना हो सके